जय झूलेलाल गुजरात जे दरिया किनारे ते कोली समाज जा मछुआरा रहंदा आहिनि उहो हुननि जो हिक तोहारु हूंदो आहे नारेल पूर्णिमा उने ॾींहुं उहे सभु नवां कपिड़ा पाए लेडीज़ जेंट्स ॿार सभु मिली करे तयारु वयार थी लेडीज़ डांसूं कंदियूं आहिनि नचंदी टपंदियूं जेंट्स बि डांस करन नवा नवा पकवान अलगि आइटम रोटी में रखन असां सिंधियुन खे बि इंवाइट कंदा आहिनि की असांजे हिन फेस्टीवल में तव्हां अचो असां वेंदा आहियूं असांखे जाम इज़त ॾींदा आहिनि इहो ॾिसी ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे असां सिंधियुनि जो तोहार हुजे चेटीचंड हुजे नओ साल हुजे असां हिनखे चवंदा आहियूं असां बि असांजे तोहार में शामिलु थियो त ख़ुशिअ सां उहे ईंदा आहिनि ऐं असांजे हिन तोहार में भाग वठंदा आहिनि ॿई जणा समुदाय मिली करे ख़ुशिअ सां हिक ॿिए जा तोहार मल्हाईंदा आहियूं लाल साईं सभिनि जी ख़ुशियूं वधाईंदो रहे जय झूलेलाल